आजकल के ज़माने में जब चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गई हैं तो मैं भी ये सब चीज़ें तो मैंने भी करी है यूज़ जैसे होम ऑटोमेशन में क्या होता है कि मेरे मेरे घर में ही एक बोर्ड है जिसमें जो मेरे मोबाइल से कनेक्ट है और उसको मैं अपने मोबाइल से कन्ट्रोल कर सकती हूँ चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ मैं वहाँ बैठ के यहाँ की अपने कमरे की लाइट बंद कर सकती हूँ चालू कर सकती हूँ यहाँ तक कि उस लाइट की कलर भी चेंज कर सकती हूँ उसमें बहुत सारे कलर ऑप्सन्स भी रहते हैं और अगर वो बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया या उसमें कुछ खराबी हो गई तो वो मेरे मोबाइल में जो ऐप है उसमें बता देता है कि इसमें ये खराबी हो गई है और आप इसको चेंज कर लीजिए तो ये ऑटोमेशन मेको बहुत अच्छा लगा ता क्योंकि हमको पता ही नहीं होता न कि हमारे में क्या खराब होने लगा है तो उसके लिए हमारे को बहुत काम आता है ऑटोमेशन